हैलो कृष्ण होटल से बात कर रहे है भैया जी मुझे खाना वितरण करना है तो मुझे आपके यहाँ से ऑर्डर दिया है मैंने उसको आप पन्नियों के बजाय इंसुलेटेड बैग या कन्टैनर जैसी उचित पैकिंग कीजिए जिससे खाना लंबे समय तक गरम रहे क्योंकि मुझे खाना बांटने में अधिक समय लगेगा एक एक करके मैं बाटूँगा तो मुझे लंबे समय तक खाना गरम चाहिये किसी को ठंडा खाना खिलाना नहीं चाहता मैं इसलिए गरम खाना रखने के लिए इंसुलेटेड बैगों का उपयोग करें जिससे खाने में लोगों को आसानी हो और मजा आए खाने का